ہلو سر مچھلی والے سے بات ہو رہی ہے تو سالن بنانے والی مچھلی اور فرائی کرنے والی مچھلی کیا ہے آج آپ کے پاس ہم کو دونوں چاہیے پر کون کون سی مچھلی ہے آپ کے پاس اچھا ریہو بام اچھا تو سر یہ بامی اور ریہو میں فرق کیا ہے اچھا اور ریہو میں اور ریہو میں اچھا تو کتنے روپئے کے جی ہے اور ریہو اچھا تو سر شاپ کہاں ہے آپ کی اچھا اچھا تو شاپ کب کھلتی ہے یہ آپ کی شاپ اچھا اور شام میں بند کب ہوتی ہے تو سر وہ جو بامی مچھلی ہے تو اس کو سالن بنانے کے لیے بڑھیا ہوتا ہے وہ نا اچھا فرائی کرنے کے لیے اچھا رہتا ہے وہ اور یہ ریہو جو بولے اس کو سالن بنانے کے لیے بڑھیاں رہتا ہے یہ اچھا جی ہم کو ایک کے جی بامی لینے کا ہے سر ہوں تین سو کتنا کتنا روپئے پڑے گا اس کا ایک کلو کا ہاں اچھا تو سر میں میں کل آتا ہوں ایں کل میں آتا ہوں اور مجھے ایک کلو بام اس میں مجھے بام چاہیے ایک کلو ایں کل میں آ کے لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے سر میں کل آتا ہوں ایں